हलो नमस्कार ठेकेदार नमस्कार ठेकेदार क्या यही हमको एक मकान बनवाना है अरे वही करीब एक बिसवा में एक बिसवा में हाँ नक्शा ओक्सा अपने हिसाब से अभी बनवा लीजिए हो सके तो आके देख लीजिए जमिनियो वैसे सात बाई चार बाई सात है चौड़ाई लंबाई उसकी चार फुट चार में कट्ठा चौड़ी है आठ सात कट्ठा लंबी है अट्ठाईस कड़ी अरे तीन चार तीन अरे एक बरामदा मिल जाए एक बगल में रूम मिल जाए उसके पीछे एक ठो लाबी टाइप हो जाए बस यही हो जाए उसमें कितना मटीरियल ओटीरियल लगेगा कितना लेबर ओबर

नहीं एक ही फ्लोर एक ही फ्लोर अभी एक ही फ्लोर बना है हाँ हाँ हम तो सोच रहे हैं कि ट्रके से गिरवा लें सस्ता पड़ता है रोड पर मकान है हमारा कोई कहीं नहीं

हाँ हाँ तो हम सोच रहें इसमें गिट्टी एक हजार एक हजार फुट गिट्टी और एक हजार फुट बालू गिरवा लें सोच रहे हैं अच्छा अच्छा और सिमेंट डणासालू़ ओमेन्ट सब सिमेंट ओमेन्ट हाँ और सिमेंट ओमेन्ट हमारे बगल में दुकान वहीं से थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा अपना हाँ हाँ पाँच सौ मीटर पर दुकान है मकान से हाँ तो वो भी क्योंकि बगल में है उपलब्ध हो जाएगी हें हाँ यही है तो ई लेबर ओबर कैसे लगेगा क्या लगेगा उसी हिसाब से तनि सिस्टम बनाइए

और लमसम कितना लागत लग जाएगी करीब करीब लमसम

और समय भी करीब करीब दो महीना लग जाएगी नहीं

हाँ चलिए ठीक सब ठीक है चलिए ठीक है और सब बढ़िया है ना जहाँ से ठीक है हम आपसे मिलेंगे नमस्कार